आङो फ्लिपकार्थनिफ्राय मोनसे सार्थ अर्दार खालामदोंमोन बे सार्थआ जोबोद गाज्रि जोबोद गरम नुनायाव फिकसार्थफ्राव जोबोद मोजां होदोंमोन खवालिथियाबो मोजां होदोंमोन आङो बायनानै लाबो अर्दार खालामनानै लाबोनायाव जोबोद गाज्रि गस्लाफ्राबो जिनायनि मोन्दों आरो गस्लानि खालाराबो दस्रा एसे दस्रा सफैदों जोबोद गाज्रि सफैदों फ्लिपकार्थनिफ्राय सार्थ अर्दार खालामनायाव आङो बिदि सफैनाय सानाखैमोन मोजां सफैनायसो सान्दोंमोन आं जोबोद गाज्रि सफैदों गुदामफ्राबो जलाबायनायनि सफैदों खवालिथियाबो मोजां नङा आरो गस्लायाबो मोजां सिनि नङा आं बिहरनाय बायदि नङा फिकसाराबो दस्रा सोलायनानै हरदों बिराद गाज्रि जादों सार्थआबो मोजां नङा बिराद गाज्रि हरदों आंनो